हा हा जय झूलेलाल जी हा ॿुधायो अच्छा हा कहिड़े फ़्लेवर जी ॿुधायो चॉक्लेट में खपेव असां वटि अलॻि प्रकारनि जी बि अथव जीअं चॉक्लेट थी वियो पिस्ता थी वियो स्ट्रोबेरी थी वियो तव्हां ही बटर स्कॉच थी वियो ॾिसी वठो पोइ जेको वणेव उहो खणजो ठीकु आहे हा ॾिसो सभिनी खां पहिरीं इहा अथव असांजे में अथव नवो फ़्लेवर थी तो सधे हिन समय त बिहो सोचण ॾियो नवो फ़्लेवर हिन समय त चॉक्लेट जो ई थो हले पर ॾिसी वठो पो बि जेको समुझ में अचेव ठीकु आहे ॾिसो अच्छा फैमिली पैक आहे असां वटि त फ़ैमिली पैक में ई चङा फ़्लेवर अथव चॉक्लेट थी वियो ब्लैकबेरी थी वियो और बटर स्कॉच थी वियो और पान फ्लेवर थी वियो ठीकु आहे ॾिसजो हाणे हा ठीकु हा ॾिसो फ़ैमिली पैक जो अथव दौ सौ रुपए रेट और सात सौ एम एल जी अथव उहा ठीकु आहे और हुन खां पोइ कोन वठंदव जीअं अलॻि अलॻि इंडिविजुअल खपेव त कोन मिली वेंदो तव्हांखे चालीस चालीस पचास पचास रुपए जो ठीकु आहे और जीअं नॉर्मल आइस्क्रीम खपेव जीअं असां वटि अथव हिकु डॉली रसबेरी अथव उहा बि ॾाढी बढ़िया ॾाढी माण्हुनि खे पसंदि ईंदी आहे उहा त वीह रुपए जी हुन में हिकु मैंगो फ़्लेवर अथव ठीकु आहे हा इहा नईं अथव इहा ॾाढा माण्हू पसंदि था करनि अॼुकल्ह और रेट बि इन जो ॾाढो म मिनीमम अथव सिर्फ़ु वीह रुपए अथव हिन जो रेट इन में अथव हिकु मैंगो फ़्लेवर अथव हिकु इहो अथव ॿई फ़्लेवर अथव ॿिनिनि मां भई मां त जेतिरो ॾिठो आहे कस्टमर जेको पसंदि कंदा आहिनि इहो डॉली कंदा आहिनि ओ सॉरी स्ट्रोबेरी फ़्लेवर कंदा आहिनि हा और और जीअं इनजो रेट अथव वीह रुपिया और अञा बि जीअं तव्हांखे पूरी फ़ैमिलीअ लाइ खपेव त तां हिन फ़ैमिली पैक बढ़िया अथव ब्लैकबेरी हिन में ॾाढो बढ़िया हिकु टेस्ट अथव इहो अथव ॿीं सै रुपिया तव्हां लाइ असां घटि करे रखंदासीं पहिचान जा माण्हू आहियो घटि हलो तव्हां वीह रुपया घटि ॾेई रखजो सौ असी रुपए न ठीकु अथव न हा तॾहिं त हेतिरो घटि कयो न त फ़िक्स रेट रखंदा आहियूं हर जॻह ते तव्हां लाइ घटि वीह रुपया हलो चलो तव्हांजी ॾह रुपया ठीकु आहे सौ सतरि रुपया ॾियो किलो अच्छा और असां हिते केक बि रखंदा आहियूं बढ़िया बढ़िया फ़्लेवर जा हॉममेड हूंदो अथव बिल्कुलु जीअं एग एग फ़्री हूंदा अथव जीअं अगरि तव्हां कंहिंजो हेवमोर हा हूहा बि मिली वेंदव अच्छा चॉक्लेट वारो तव्हां जीअं चवंदव से ठाहे ॾींदासीं त घर मां कस्टमाइज़ कराईंदा आहियूं जीअं मतलबु एग फ़्री खपे त हिकु माई ठाहींदी आहे त उन खां ई ठाराहींदासीं तव्हां जेको चवंदव उहो मिली वेंदव अच्छा फ़ैमिली पैक हा उहो करे रखो केक जो बि ॿुधायो जीअं थिए हा न केक तव्हांजे साइज़ जे हिसाब सां तां चवंदव हिकु पोंड जो वठंदव त टी सै रुपए और दो पोंड जो वठंदो त छह सै रुपए इह वधंदो वेंदो रेट अच्छा हा हा ठीक आहे हलो अचो तव्हां ठीकु आहे जय झूलेलाल